मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल खाना परम पूरी बनाना है परम पूरी बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है क्योंकि परम पूरी बनाने का जो काम है यह आसान नहीं है परम पूरी बनाना और खिलाना बहुत मुश्किल काम है पर आज के समय में यह डिस कोई नहीं बनाता है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है इसको बनाने के लिए सबसे पहले गंजी में पानी उबालना पड़ता है उसमें चने की दाल डालना पड़ता है अब मैं आपको उसकी विधि बताती हूँ पहले गंजी में पानी गर्म केरेंगे उसके बाद अपन दाल साफ करके लाएंगे दाल डालेंगे दाल को चूरने के लिए बहुत समय लगता है कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है अब जब दाल चूर जाती है उसको ज़्यादा नहीं गलने देना है उसके बाद उसको नीचे उतार लेते हैं फिर उसका पानी हटा देते हैं पानी हटाने के बाद उस पानी को ढ़क कर रखना पड़ता है अब अपन क्या करेंगे पहले आमती बनाएंगे आमती बनाने के लिए अपने को गर्म मसाला चाहिए तेज़ पत्ते चाहिए खड़ा धनिया चाहिए खड़ी मिर्ची चाहिए लहसुन चाहिए अदरक चाहिए इसका पेस्ट बनाएंगे तल कर अब तल कर मसाला तैयार किया फिर उसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के बाद जो पानी बचा है वह पानी उसमें डालना है उससे आमती तैयार हो जाएगी अब आमती को हटा कर एक साइड में करते हैं जो दाल अपन ने रखी है उसका क्या करना है दाल में अपन पहले डालेंगे शक्कर थोड़ा सा गुड़ जो कि सेहत भी अच्छा रखता है और स्वाद भी बढ़ाता है उसके बाद उसको फिर गर्म करेंगे उसमें अच्छा सा स्वाद आ जाए ऐसा उसको गर्म करते हैं गर्म करने के बाद उसको नीचे उतार देते हैं हम नीचे उतार के सिलवट्टा लेंगे उसमें उसको पीसेंगे या तो अपन मिक्सी भी ले सकते हैं हम मिक्सी का सहारा लिया तो फिर सिलवट्टा नहीं सिलवट्टा लिया तो मिक्सी नहीं एक चीज़ के सहारे से उसको बारीक पीसेंगे बारीक उसमें कुछ भी कण बचाना नहीं चाहिए इस तरह से उसको अच्छे से पीसेंगे उसके बाद उसको एक साइड में रखते हैं अब अपन लेंगे आटा आटा लेने के बाद उस आटा को थोड़ा गीला गूँथ लेंगे अब गूँथ लिया उसके बाद वह जो पूरन रखा है दाल का उसके गोले बनाएंगे छोटे छोटे अब आटा के भी गोले बनाएँ उसको थोड़ा सा बेलन के सहारे से चौड़ा किया उसमें वह आटा का जो बेलन से चौड़ा किया आटा का गोला उसमें पूरम रखेंगे जो दाल का बना है अब उसको अपन बेलन के सहारे से जैसे रोटी को आकार देते हैं ऐसा आकार देंगे अब उसको तवे पर दाल कर सेकेंगे सेंक लिया उसके बाद उसको नीचे उतारा नीचे उतार कर प्लेट में रखा उसमें देशी घी लगाया और फिर उसको अपन ने खाने के लिए किसी को भी परोसा जब यह डिस बनती है तब सभी लोगों को बहुत पसंद आती है इसको खिला कर अपन लोगों को भी बहुत सुख मिलता है और अनुभव मिलता है इस चीज़ को बहोत ध्यान से करना पड़ता है यह डिस बहुत अच्छी है और बहुत सुख दाई भी है